मां हिकु हफ़्तो पहिरें ई नव्या करे हिकु बॉडी वॉश घुरायो जीअं हू आयो हुयो न हेॾो मस्तु पियो लॻे आहे ख़बर आहे हुन जी ख़ुशबू त हेॾी मस्तु हुई न खाली मूंखे न मुंहिंजी साहेड़ी मुंहिंजी मम्मा खे बि जाम वणी ऐं जॾहिं मां हू बॉडी वॉश इस्तेमालु कितो मुंहिंजी त्वचा त हिकदमि सुहिणी ऐं मुलायम थी वई मुंहिंजी मम्मी त चए पई की ॿी चकर बि इहो ई घुराए जो बॉडी वॉश मुंहिंजी मम्मी खे बि जाम वणियो